हाँ भोजन से संबंधित परंपरा है जब मैं खाना बनाता हूँ तो सबसे पहले एक गाय की रोटी निकलता हूँ क्योंकि हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार पहली रोटी गाय की होती है तो मैं गाय की पहली रोटी निकालता हूँ उसके बाद मैं अपनी रोटी जो घर में लोग है उनकी रोटी और अपनी रोटी बनाता हूँ जब मैं खाना बनाता हूँ तो ईश्वर का नाम सबसे पहले लेता हूँ जिससे की खाने में स्वाद ज़्यादा आए और जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं सबसे पहले ईश्वर का नाम लेता हूँ तब खाना खाता हूँ जिससे खाने का जो स्वाद है वो कई गुना बढ़ जाता है और मुझे ये सारे काम करना बहुत अच्छा लगता है और ईश्वर का नाम खाना बनाते समय और खाना खाते समय लेना गाँवों ही अच्छा माना जाता है